आवाज येता हय हय येता सांग हांव आसां बरें तूं कशें आसा हय खूब दिसांनी फोन केलो कितें म्हणटा सांग

हय हय करया हय करया मुगो केन्ना मेळया हय नायट आवट आ ओके बरे बरे ह मेळोना हय आ आं बरे बरे हय हांव आसा आ बरे दी हांव आसा सगली या ऍंजॉय करया खंय या आमी कशे बिचार या रातची टँटान रावया काय फार्मान बीन या आमी पूल बूक करून हय आनी हय हय रावपाकूंय मेळटले रातचे न्हय थंय आनी तांचे रूम आसा ते घेवपाक मेळटले हय हय म्हाज्या तशे म्हाज्या कॉंटॅक्टान आसा गो हांव मागीर तुमका ग्रुपान डिटेलस घालता हय ब हय हय मागीर ते सगळे जेवण जेवणाचे बी ते सगळे डिसकस करुया मागीर उलोवन पळोवया हय न्ही हय आनी आमीत न्ही फ्रेंडा आसा सगली बरी हा तुमी बरी हा मुगो आतां केन्ना काय हा बरे बरे बाय